اردو زبان ہماری دیش کی زبان ہے یہ بہت جگہ نہیں بولی جاتی ہے یہ مکھیہ روپ سے ہمارے دیش بھارت اور پاکستان بنگلہ دیش میں بہت زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں اس بھاشا اس بھاشا کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ تہذیب والی بھاشا کہی جاتی ہے اردو کو اردو اردوؤں کو نوابوں کی بھاشا کہی جاتی ہے جسو کو تہذیب کے دائرے میں بولا جاتا ہے اردو میں ہر بات کے لیے ایک الگ الگ الفاظ ہوتے ہیں جس کو ہم لوگ اچھے سے ایکسپریس کر سکتے ہیں جیسے جیسے انگلش میں ایک لفظ ہوتا ہے تم تم کے لیے یو ہوتا ہے یوز اور آپ کے لیے بھی یو یو یوز ہوتا ہے لیکن اردو میں ایسا نہیں ہے اردو اس لیے تہذیبو والی بھاشا کہی جاتی ہے کیونکہ اردو میں آپ الگ لکھا جاتا ہے اور تم الگ لکھا جاتا ہے اور کسی کو کچھ الگ بولنا ہو تو اس کے لیے الگ الفاظ ہوتے ہیں اس لیے اردو اک الگ ہی بھاشا الگ ہی بھاشا کی لیگیسی چھوڑتا ہے اردو کو اس لیے بہت اونچے درجے کا بھاشا کہا جاتا ہے اردو کو نوابوں کی بھاشا تہذیب والی بھاشا کہی جاتی ہے یہ بھاشا نہ صرف مسلم کے لیے ہوتا بلکہ پورے ہندوستانی پاکستانی بنگلہ دیشی اس استعمال کرتے ہیں اردو کے بہت بڑے بڑے شاعر جیسے غیر مسلم بھی ہوئے ہیں جو اردو میں اپنے شعر و شاعری کے نشان چھوڑے ہوئے ہیں اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو ایک اچھی خاصی اچھی خاصی تہذیب رکھنے والی بھاشا ہے اس لیے اردو کو ہمیں فروغ دینا چاہیے اور اردو ہمیں سیکھنا چاہیے اور سکھانا چاہیے